हलो सतिगुरू होटल मां था ॻाल्हायो मां तव्हांखे क कलाकु अॻु लिखायो हो त बिहनि जी भाॼी ऐं कढ़ी चांवर ऐं माजुन ऐं तव्हां त मूंखे पनीर जी भाॼी ऐं ॿ फुल्का मोकिलिया आहिनि महिरबानी करे हीअ रोटी खणी वञो ऐं मुंहिंजी रोटी मोकिलियो न त पैसा वापसि ॾियो